नमस्ते बोलिए सब कुछ है हमारे वहाँ दाल है चावल है सब्जी है रोती है बाटी है चोखा है क्या आप क्या आपको लेना है बाटी है आपका मकुनी वाला भी है सिंपल वाला भी है छनुआ भी है उपली वाला भी है क्या चाहिए आपको नहीं नहीं फ्राई है दाल फ्राई है

दाल फ्राई प्राइस पूछ रही हैं दाल फ्राई का नहीं एक तो हाँ नहीं वैसे प्लेट से देते हैं एक प्लेट का पड़ जाएगा आपको रुपया

नहीं सिर्फ़ दाल का पड़ेगा एक सौ डेढ़ सौ बोली हूँ बीस रुपये नहीं डेढ़ सौ हाँ हाँ हाँ एक एक बाटी का दाम है पाँच रुपया तो आपको कितना खाना है उस हिसाब से जोड़ के आपको बता देंगे चार ठो लेना है पाँच रुपये का बोले हैं बाटी का तो पाँच दस बीस रुपये हो जाएगा छः का नहीं चोखा मिल जाएगा उसका कोई पैसा नहीं है नहीं नहीं उसी में बाटी चोखा का चोखा का अलग से थोड़ी ना पैसा लिया जाता है ना पूरा थाली जो लेंगी आप जैसे हो गया दाल चावल रोटी सब्ज़ी दो तरह की सलाड हो गया यह सब मिला के पड़ जाएगा आपको लगभग तीन सौ

हाँ तो आईए कोई बात नहीं है कोई बात नहीं है आप आईए मार्केट में हैं तो मार्केटिंग कर लीजिए उसके बाद आईए कोई दिक्कत नहीं है हमारा होटल खुला ही रहता है

कोई बात नहीं है आइए जब आपका मन करें आईए खाईए खा के जाईए आएँ नहीं हमारे पति को टाइम नहीं है हम ही चलते हैं हाँ बाटी आपको दे देंगे जो आप मांगेंगी आपको बाटी मिल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है बाटी चोखा सब मिल जाएगा छानने वाला तो महँगा पड़ेगा वो पंद्रह रुपया का एक पीस है

हाँ वह छनुआ है तो उसमे दाम ज़्यादा ना लगेगा